तशें पोवपाक गेल्यार हांव खूब मोजक्याच आर्ट एग्जिबिशनान गेलां तितून एक म्हणजे लोकोत्सव जो गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो आर्ट फेस्टिवल जाता मागीर गोवा आर्ट कॉलेजाचे एक फेस्टिवलाक हांव गेलां तशेंच आणी दोन तीन आर्ट एग्जिबिशन्सान गेलां म्हाका तशें प्रोफेशनली पेंटिंग्स किंवां स्कल्प स्कल्कचरींगची कांय चड नॉलेज ना पूण म्हाका तेंचें काम पोवपाक खूब आवडटा एक कलाकार कितल्या बारकायेन आपलो जीव ओतून तो एक पेंटींग किंवां एक स्कल्पचर रेडी करता हेचो म्हाका खूब आदर दिसता आणी तेंच्या आर्टा बद्दल म्हाका खूब रिस्पेक्ट आसा तशें म्हाका खूब कमी ऑपोर्चुनिटीज मेळ्ळा पूण फुडें सुद्दां खूब काही एग्जिबिशन्स पोवपाक म्हाका खूब आवडटलें